पहले छोटे छोटे थे तब होली मनाई जाती थी दरअसल अब पहले और अबके ज़माने में बहुत अन्तर है और पहले तो सब ऐसे इधर मनाते थे सब किसानी होती थी सब और बहुत बढ़ियाँ बढ़ियाँ सब है और सब यही अब मना देखते देखते जैसे दिन बदलते थे वैसे दिन बदलने लगे सब और यह वह जो है और सब बढ़ियाँ है ऐसे रक्षाबन्धन मनाया जाता था बहुत धूमधाम से और बड़ा प्रेम भाव था बहन आई रक्षा बँधवाया प्रेम भाव से है राखी बाँधती थीं और अब तो इतना तो काम है सबके पास कोई आता जाता बहुत कम है पहले बहन भी आती थी भाई भी जाता था अब किसी के पास मौका है किसी के पास नहीं मौका है और सब यही प्रेम भाव है तो फिर उसके बाद नवरात्र आई फिर नवरात्र में सब लोग पूजा करते थे आठ आठ दिन हाँ किसी कुँवारी खिलाई जाती थीं फिर कुँवारी खिलाई जाती थी फिर सबको दान दक्षिणा दिया जाए फिर सबके पैर छुए जाएँ फिर बड़े ख़ुश होकर सब जाती थीं जाएँ फिर इसी तरीके से सब दीपावली बड़ी धूमधाम से मिलाई वह मनाई जाती थी और लीपते थे पोतते थे बड़ा अच्छा लगता था कहीं यह रंग लगाना कहीं वह रंग लगाना दीवारों में दरवाजे धोना और उनमें सब तेल लगाना और पानी से धोना फिर उनको चमकाना खटिया की के पाया पलका वग़ैरह उनको धोते थे उनमें चिकनाई लगाते थे तो अच्छे लगते थे फिर बाहर डाला जाता फिर बिस्तर बिछाया फिर सब आदमी आते थे हाँ तो यही सब और बहुत अच्छा लगता था फिर फिर दीपावली मनाई गई बहुत बढ़ियाँ दीपावली मनाते थे हमलोग छोटे छोटे थे और उसी तरीके से तब तो दीया जलती थी अब तो दीया का कोई सिस्टम बहुत कम रह गया अब तो मोमबत्ती है झालर है कोई सिँहारा लगा रहा कोई कुछ लगा रहा है तो उसी में आदमी सब अपना अपना बिज़ी रहता है और फिर एक दूसरे को देखने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सब मिलते हैं पैर छूना है पुराने आदमियों को अपने से बड़े के पैर इज्जत करना पैर छूना यही समाज में सब देखा जाता है और सब बहुत अच्छा लगता है आषाढ़ी भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और सब औरतें सब जाती हैं सब मन्दिर व अस्थानों पर पूजा ऊजा करती हैं वहीं रास्ते में एक जगह बैठकर खाना भी खाती हैं भी हैं वह सब कहीं जाती हैं देवी देवता जितने हैं सब मनाए जाते हैं आष्टी बाबा हैं और शीतला मैया हैं सत्ती महारानी हैं नागेश्वर बाबा हैं तब कहीं जा जाकर उनकी तबियत ख़ुश होती थी मिलकर कहाँ ऐसा मौका मिलता था रोज कोई नहीं सबके पड़ता है तो और तो बहुत अच्छा लगता था सब मेहरुआ जब आकर मेहरुआ सब मुलाकात करती थीं सब बहुत हा हा हू हू किया एक तो बैठकर सब अपना हाल बताया उन्होंने अपना हाल बताया और उसी में समय कट गया और सब लोग घूमते घामते अपने अपने घर पहुँच गए और बहुत अच्छा लगता था सबको और अब तो सब दूसरे हिसाब से सब मनाते हैं या पहले तो